میری پسندیدہ بائکیں رائل اینفیلڈ اور ہیرو ہونڈا ہے میرے پاس اس وقت یامہا کی بائک ہے مگر میرا خواب ہے کہ میں کسی دن کاواساکی بائک خریدوں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ رائل اینفیلڈ سفر کے لیے آرامدہ بائک ہے کیونکہ میں نے ایک بار رائل اینفیلڈ پر لداخ لیہہ کا سفر کیا ہے جہاں تک میری اکسپرئینس کا سوال ہے مجھے کہیں پر بھی رائل اینفیلڈ کی وجہ سے کوئی پریشانی درپیش نہیں آئی بلکہ میں نے آرامدہ طریقے سے اپنا سفر انجام دیا اور امید کرتا ہوں کہ میں آگے بھی دور دراز علاقوں کا سفر رائل اینفیلڈ یا جو میری بائک ہیں جو میرا خواب ہیں کاواساکی پر دور علاقوں میں جا کر کیمپنگ کروں ٹراولنگ کروں اور رائڈنگ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ رائل اینفیلڈ ایک آرام دہ بائک ہے